सूर्ज भगवानके भारतीय परम्परामे बहुत महत्व देल गेलै यऽ कोइ भी काम जे यऽ हमरा आरके सूर्ज उदयके बादे करै छियै सब सुति कऽ उठै यऽ सूर्ज भगवानके जल अर्पित करै यऽ ओहिके बाद कोइ भी कारोबार जकरा काम धाम यऽ काम धाम पर जाइ यऽ जेकरा इसकुल जेनाइ यऽ इसकुल जाइया आओर हमरा आरके सूर्ज भगवानके महत्व बहुत यऽ कि जे छठिमे खास करि कऽ सूर्ज भगवानके प्रति जल अर्पित करनाइ ओ सब होइ यऽ आओर छठिके लिए तऽ पूरा देश भरि ई छठि पाबनि मनाबैया ई बहुत मान्यता छै छठि पर्वके ई दू दिन होइ छै एक सुबह कऽ सुबहके सूर्ज सूर्ज उगते हुए सूर्ज यानी कि सूर्योदयके टाइममे ई पूजा होइ छै एगो होइ छै सँझुका अर्घ्य सँझुका अर्घ्यमे सूर्यास्त यानी कि डूबैत सूर्जके जल अर्पित करै छियै आओर छठिसँ पहिले जे जे फास्टिंग व्रत करैया छठि उ पहिले तऽ अरबा खाइया अरबा खाइके बाद जे यऽ ओकर एक दिन बाद खरना करैया खरना भी बहुत नियम निष्ठासँ कयल जाइया ओहिके लिए पूरा दिन जे होइया हमर माँ सब सहैया आओर साँझके टाइममे नहा धोइ कऽ जाइया भगवती घर वहाँ पर जे जे खाना बनेनाइ यऽ भोग लगेनाइ यऽ भगवान के ओ सब खाना बनाबै यऽ बहुत श्रद्धा भावसँ बना कऽ आओर भगवानके भोग लगबैके बाद जे यऽ अपना खाए लैया खाइके बाद फेर दिन भरि तऽ सहनाइये यऽ छठि करै छियै तऽ आओर छठिके लिए पहिला यऽ सँझुका अर्घ्य होइया सँझुका अर्घ्यमे भी बहुत साफ सुथरा करिके बहुत सफाइसँ जे यऽ दिन भरि सहु दिन भरि कि ओकरा आरके तऽ दू दिन सहनाइ रहैया और जे यऽ साँझके टाइममे अपन जे भी बनेनाइ यऽ छठि महारानीके लिय ओ बनाए कऽ कोनियामे सजा लैया जे फल फूल देनाइ यऽ सबकिछु दए कऽ आओर एक छिट्टामे राखि कऽ आओर ओ लए कऽ हमसब घाट पर जाइ छियै घाट पर जाइके बाद अहाँ कोनियाके बढ़िऑंसँ पसारल जाइ छै कोनियाके पसारि दैके बाद मम्मी सब जे व्रत करै यऽ तऽ ओ पानिमे जाइया पानिमे बहुत देर तक खड़ा रहै छै सूर्ज भगवानसँ अपन सुख शान्ति खुशहालीके लिए भगवानसँ प्रार्थना करै छै फिर प्रार्थना करै छै आओर कोनिया जे सजेलक यऽ छठि महारानीके लिए कोनिया हाथमे लए कऽ आओर भगवानसँ प्रार्थना करि कऽ फेर भए जाइया ई सब चीज सूर्ज भगवान के पूजा पाठ फेर ओ कोनिया ओनिया लए कऽ चलि आबै छै फेर सुबहके टाइममे उगैत सूर्ज भगवानके अर्घ्य दैके नियम अछि हमरा आरमे तऽ सुबहके टाइममे फेर डाला उला लए कऽ जाइ छियै घाट पर घाट पर जाइके बाद डाला आरके पसारै छियै आ मम्मी सब पानिमे उतरै छै लगभग ओ सब आधा घंटा पानिमे रहै यऽ पानी मऽ रहै यऽ भगवानके भावना श्रद्धा भावसँ प्रार्थना करै यऽ खुशहालीके लिए फिर प्रार्थना करैके बाद एक एकगो कोनिया जे यऽ सब हाथमे दै छि आओर ओ सूर्ज भगवानके अर्घ्य सब घरमे जे सब परिवारमे यऽ सब अर्घ्य दै छियै अर्घ्य दए कऽ पूजा करि कऽ हमसब घर आबै छियै घर आबि कऽ जे प्रसाद उरसाद यऽ ओ खाइ छियै खाइ मम्मी आर जे सहल रहैय वही डाला पर चढ़ल प्रसादी पहिले खए लैया आ खाइके बाद कोइ भी खाना खाइ यऽ